सर मेरे को मनाली के ट्रिप करना था हाँ आप क्या ट्रैवल एजेंसी बात कर रहें हैं अभी कोई हाँ हाँ अभी कोई ऑफ़र चल रहा है क्या तो उस ऑफ़र में क्या क्या रहेगा अच्छा जी और उसमें होटल वोटल दो दिन बाद जाना है मुझे वैसे आपका बैच कब तक बन रहा है तो सिंगल पर्सन नहीं भेजते आप हाँ वैसे उसके अंदर क्या क्या रहेगा सिंगल पर्सन में

अच्छा अच्छा ठीक है मैं आपकी एजेंसी पे आके इंफ़ोर्मेशन ले लूँगा थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा अच्छा तो सर ये एक मिनट और ये कितने दिन का ट्रिप रहेगा आपका ठीक है सर तो मैं आपका आ करके और डिटेल ले लेता हूँ आपसे ठीक ओके